گائے کا گوبر اسپرے یا لیپ لگانے سے کچھ سائنٹس کہتے ہیں کہ اس میں وٹامن بی ٹویل زیادہ پایا جاتا ہے اس میں ریڈیو دھرمتا کو بھی سکھا دیتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گائے کے گوبر کے کنڈوں سے دھواں کرنے سے کیڑے مچھر وغیرہ سا سب بھاگ جاتے ہیں اور کچھ گندی مہک بھی ختم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ گائے کے کنڈوں پر روٹی اور باٹی بھی سیکتے ہندو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں ہیں اس لیے ان کے گھر میں گائے کا لیپ یا اسپرے لگانا اچھا مانا جاتا ہے اور اس سے گھر کی زمین بھی اچھی دکھائی دیتی ہے